हॅलो हां ब केनी अच्छा अच्छा तुमच्या शोपार आतां कसले कसले आयटम आसात म्हणजे ये खावपाचे जिनस आं आं अच्छा हय पयलीं म्हाका अशें खावपाचे जिनसूत जाय आसले जे म्हाका अशें पांच पांच किल अशें मेळटलें म्हणजे जस्ट फोर फन्कशन आसा घरांन आनी ताका लागून आमकां थोडे जिनस जाय आसले आनी ताज्या बरोबर अ हां बोलात

अच्छा अच्छा अच्छा पूण तुमची खास ओके ओके पूण खास अशी तुमची खंयची आसा तातुंल्यान चड लोकांक आवडटा अशी अच्छा ओके ओके कितें आसा रेट तांचो अच्छा आं हां अच्छा ओके ओके आनी दिवपा खातीर अशे लोकांक फंकशनाक रिटर्न हे दितात आमी तशे कितें दिवपा खातीर आसा खाशेले लाडू बी कितें अच्छा आं आं अच्छा आं हां आं हां आं हां बट किलोन कितले येतात तुमचे सादारण अच्छा आं हां ओके ओके अच्छा अच्छा आं हां आनी ओके ओके बरे बरे आं हां बट ती ओडर

आच्छा ओके ओके प्यूयोर घी चे उरतात पूण अशें कितले दीस उरतात अच्छा चार दीस हे जाता आनी तुमी घरपोच दितात ओके ओके ओके मागीर तुमकां हांव फाल्या आं बरे बरे हांव तशेंच करतां आं